हलो था हा हा अचे थो भाऊ ॿुधायो न हा हा हुकुमि कयो न

हिक हिकदमि दादा आहिनि अवेलेबल आहिनि न ड्रेस मटेरियल खपेव तव्हांखे कुर्तियूं खपनव साड़ियूं खपनव सभु अथव जेको तव्हांखे खपे त हुकुम कयो

क्वालिटी दादा हिकदमि बेस्ट क्वालिटअ में तव्हांखे अगरि साड़ियूं हिकदमि हिकदमि हिकदमि असांजो ड्रेस मटेरियल ड्रेस मटेरियल टे सौ खां चालू अथव यानि ॿीं हज़ारें ताईं ऐं साड़ियूं बि टे सौ खां वठी अढाई अढाई खां पंजवीह हजारें ताईं साड़ियूं बि अथव तव्हांखे जेका रेंज चओ मां तव्हांखे पहुचायां थो त मुंहिंजो माण्हू ॾई वेंदव बिल्कुलु बिल्कुलु जाम वैरायटी हुन में मीडियम हिकु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु मीडियम में त जाम वैरायटी आहे मूं वटि पंज सौ खां हजारें विच में जाम वैरायटी आहे तव्हां जाम दादा हिकदमि हिकदमि हिकदमि हिकदमि हिकदमि दादा मां पंद्रहं वीह डि डिज़ाइनियूं हुन में ड्रैस मेटेरियल में थो मोकिलियांव ऐं पंजवीह पंजाहु जे विच में साड़ीनि जा सेम्पल मोकिलियांव थो तव्हांखे जेको पसंदि आहे तव्हां मूंखे हा हा हिकदमि हिकदमि हा हा दादा ओके ओके हले हले दादा हले वांदो ना आहे मां सुठो अथव जेके बि वैरायटी आहे हले हले दादा हले हले ओके दादा ओके दादा ओके थैंक यू हा हा ओके दादा थैंक यू हा